हमरो घरो रऽ बगलोमे एकदम बहुत बड़ो बहुत बड़ो एगो शिव मन्दिर छै ओकरो बगलोमे भी एगो बजरंगबलीके मन्दिर छै वहाँ मतलब आस पास जतय हमर गाँव अर बगलोमे रहै ने सबे वहाँपर पूजा करै है लगभग हमरा लगैय कि बहुत सारा जनमो रऽ पहिलेसँ वहाँ ढ़ेरी आदमी पूजा करै हमरो लगभग पापा नी कहली छै जखनी हमे छोटे छलियै पापा नी छोटे लअ ओखनेसँ वहाँ भीड़ लगलो रहै पूजामे मतलब हर दिन पूजा होतै रहै अयमे हर दिन पूजा होतै रहै आओर वहाँ एगो पण्डित जी मतलब वही पूजा कराय आर ओकरो बाद फेरो हमहुँ ने जाइत छियै यहाँ अगर हमे रहै छियै बाहरोमे अगर जे घर जाइ छियै तऽ हमे उ मन्दिर जाइते छियै पूजा करै लए मतलब सबे हमरो बहीन छै रोजे पूजा करै लए जाइ छै मतलब कतौ बोलै छै आइ खिना आइ खाय लए मतलब तैयो ने खाइ लए पहिले पूजा करी के वहाँ से आबै हँ तभिये खाय हँ हमरो घरोके बगलोमे ढ़ेरी मतलब अड़ोसिन पड़ोसिन जे छै ने सब बहीन जाइके खाय है आरोके के छै मतलब हमरो चाचा छै तऽ ओहो नी मतलब वहाँ सबे पूजा करै लए जाइ छै आरो एगो काम छै हमरो घरसँ मतलब चारि पाँच किलोमीटरके दूरीपर एगो मन्दिर छै उ दुर्गा मन्दिर छिकै आओर वहाँ मतलब मेला लगै छह सब सालोमे मतलब पूरामे पूरा भीड़ रहै छह मेलामे आओर सभे वहाँ पूजा करै लए जाइ है मेलोमे तऽ मतलब ढ़ेरी कुछो आबै है ढ़ेरी कुछो मतलब पूरा भरि जाइ छै मेलोमे बूलै लए रातिके जगहो नहि रहै लेकिन ढ़ेरी आदमी आबै आर पूजा करै मस्त मतलब पूरा पूजा अच्छासँ होइए आरो पण्डितजी पण्डितजी भी आबै है पूजा करै ओकरो बाद फेरो जाइ सब सालो हमे दुर्गा पूजामे चले जाइ छियै कने हमरो घरके बगले मस्त मेला लगै छै इसीलिए वहीँ घूमते रहै छियै वहीँमे खेलै छियै कूदै छियै मतलब वहीँ सबे कुछ करै छियै ओकर बाद फेरो ओकरो बगलोमे मतलब आरो जे शिव मन्दिर छलै नी ओकरोमे मतलब अभी सब किछु पेण्ट होलै नया नया तब ओकरामे आरो ढ़ेरी आदमी देखहो लए आबै की एकदम मस्त मस्त पेण्ट होलै ओकरो बगलोमे फूल सनी फूल सनी अच्छा अच्छा फूल सनी बगलोमे गार्डन भी यऽ मतलब सब चीज होलै पूरा मस्त मस्त चीज छै आरो की कहियै एकरोमे बगलोमे कुओं छै जेकरासँ फ्रेश पानि भरिके ओकरासँ शिवजीके ऊपर चढ़ाय है पानि चढ़ाइ है ओकरो बगलोमे गार्डन छै वहीसँ अपन फूल तोरिके आनै फूल हमेशा मतलब हमेशा पूजा करै आर बगलोमे एकदम शिव मन्दिर मतलब शिव मन्दिरवला एगो दोकान खुललै हँ ओकरा दोकान पूरा चलै हँ अगरबत्ती सब सुनी वहीसँ लै है आर बजरंगबली थान बजरंगबली थानमे भी गार्डन छै ओकर बाद सभे वहाँ पूजा करै लए आबै है मतलब हमरो अरी जे दोस्त छनि छै ने हमे से ढ़ेरी दूरे रहै है लेकिन वहाँ आबै पूजा करै लए इसीलिए ओना तऽ मिलयो लै छी दोस्तोसँ काहे वहाँसब पूजा करै लए आबै आर आर धरी कुछ छै जे वहाँ पूजा करै लए आबै तऽ सबे मिली जाइ छै वहाँ मतलब ढ़ेरी आदमी पूजा करै आरो ओकरो बगलोमे उपरमे जे शिव मन्दिर पूरा चमकै है रातिके पूरा ओकरापर लाइट लागल है पूरा चमकै है एकदम मतलब देखैमे सभे रातोमे ढ़ेरिक आदमी देखै लए आबै है त्रिशूलके खाली मतलब हमरो इलाकामे मतलब ई लएके ढ़ेरी मन्दिर छै लेकिन ई सबसँ जादा फेमस छै सबसँ जादा प्रसिद्ध छलै सबसँ जादा जानै लोग एने तबे सबे जादा आबै यहाँ आरो फेरो पूजा करिके चलो जाइ हँ